मा ए अमाया फानो अमायालाय अमा फिसाया मोजां मोजांना दामाथ' एसे बुरजा होनदोंमोनहाय ओमफ्राय नों नायफैदो माबोरै नों नायफैनानैनो माबादो बाल दामखौलाय एसे दामाथ' एसे बुरजा बाजाराव दामा बुरजा नालाय अमानि दामखौ अमाया मोजां नालाय दा नों थिन हाजारसोबा लांफैदो बाल अमाया मोजां मोजांथार

नोंलाय नों बेसेबांथो लांगोन बेसेबांबा लांगोन नोङो फाग्लि बार' थेर'जोंबा एसे खमद्रायगोनदां एसे बारायबावनानै लांफै बाल अमायालाय मोजां मोजांथार फाग्लि अमाया बाजाराव दामानो बुरजा जाथारबायबा बार'सल' होथारनोसै होनब्ला नोङो फाग्लि अमाया मोजांथारबा बोरै खमायजाबावनांगौ जाखोफालाय

नै साइज आ मोजां मोजांथार फाग्लि साइज आ बेराद मोजांखा आंनि अमाखौ बासिनो हायाथ' नोङो अमा फिसाया अमा फिसाया माब्रै माब्रैल'खा बिमा गिदिरथार फाग्लि खमाय आं खमायखाबायना फाग्लि थिन हाजाराव फाग्लि नों आथा खिथा बुंहरबाय थाथारो नामा बाल नोंलाय इसिबांलाय अमाया एफा मोजां मोजांखौनो नोङो बार'सल' होथारनोसै आरो नोङो माबेसे लांगोन नोंलाय माबेसे लांगोन मा मानै आयौ मानैजोंनो एसेल' जाथारो मालाय एसे बुरजा होबावबानो जायोमोन ना एसेसो एकस'सो बारायबावदो बाल

माइक दामनो होनबालाय फाग्लि लांफैदो लांफैदो